ہیلو سر سر کیا آپ ڈاکٹر جی سر جی سر ہماری بڑی بہن کو سوگر سوگر بہت زیادہ ہے اِس کے لیے میں نے جی سر تین سال سے جی سر ڈاکٹر وید پرکاش کے یہاں

نہیں کوئی فائدہ دوا جب تک لیتی ہیں تب تک کنٹرول رہتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتا جی سر

اوکے جی

جی

ٹھیک ٹھیک اوکے تھینک یو